दिक्खो जी पैह्लें एह् इंदिरा प्रधानमंत्री आवास योजना जेह्ड़ी चली ऐ एह् ते काफी देर दी चला दी पैह्लें इंदिरा इंदिरा विकास योजना दे तैह्त जेह्ड़े मकान बनाए जंदे हे गरीब लोकें दे अज्ज एह्दा नांऽ जेह्ड़ा ऐ प्रधानमंत्री आवास योजना तैह्त आया ऐ तो अज्ज जेह्ड़ा ऐ बड़े लोकें गी जेह्ड़ा ऐ प्रधानमंत्री आवास दे के जरियै कन्नै अज्ज लोकें दे मकान जेह्ड़े पक्के बना करदे फर्स्ट क्लास केह् आखदे न बड़ी गरीबी इस इलाके गी ही कच्चे मकान हे रौह्ने दी ज'गा नेईं ही बड़ी मुसीबतां जेह्ड़ा जेह्ड़ी दिक्खनी पौंदी ही मकान बरखा पौनी मकान ढेई जाने बुरी हालत मंदे ध्याड़े गरीबी मकान नेईं बनने अज्ज जेह्ड़ी ऐ प्रधानमंत्री आवास योजना दे तैह्त जेह्ड़े बड़े लोकें दे घर जेह्ड़े पक्के होई गे प्रधानमंत्री साढ़े ने आखेआ हा भाई दो ज्हार चौबी तक कोई मकान जेह्ड़ा कच्चा नेईं रौह्ग होर ठीक ऐ साढ़े इलाके च मेरे ख्याल कोई छब्बी छब्बी जेह्ड़े प्रधानमंत्री आवास योजना ते तैह्त इस इस ग्रां च आए उस इस एरिये च आए मतलब काफी जेह्ड़े प्रधानमंत्री आवास योजना दे तैह्त जेह्ड़े बड़े पक्के मकान बनाए होर इ'नें लोकें गी बड़ा प्रधानमंत्री दा शुक्रिया अदा कीता कि अज्ज ओह् सुख दी चैन कन्नै अपनी छत थल्लै ते पक्की छत थल्लै ते हैन ना ते ओह् साढ़े प्रधानमंत्री दा इ'यै नाह्रा हा कि दो ज्हार चौबी तक कोई मकान कच्चा नेईं रौह्ग होर बाक्या कच्चा नेईं गै रेहा पैह्लें ते औंदे हे कोई इक दो चार आई जाने पंचायत बिच्च इक दो इंदिरा विकास दे तैह्त जेह्दा नांऽ हा ते हून एह् प्रधानमंत्री आवास योजना जेह्ड़ी एह् चली ऐ बड़ी अच्छी चली होर इ'नें प्रधानमंत्री ने कोई मकान जेह्ड़ा ऐ कच्चा नेईं छोड़ेआ ऐ अज्ज लोक बडे़ खुश न जि'नें ई दो दो लक्ख रपेआ जां मिला करदा मकान बनाऽ करदे कोई मकान कच्चा नेईं रेहा साढ़े इलाके दे बिच्च चलो अस बाह्र दी निं गल्ल करदे लेकन साढ़े इलाके च जेह्ड़ा ऐ बड़ा अच्छा रोल जेह्ड़ी सरकार ने जेह्ड़ा लोकें गी मकान दित्ते न लोक बड़े खुश न ओह् पैह्ले औंदे हे कोई इक अद्धा आई जाना ओह् बी ओह्कड़ा सपारशी औना इत्थै बाकी सब कच्चे तड़फा दे कोई ढवा दा बरसांत औनी जिसलै ते बुरी हालात ढेई जाने मकान ते केईं केईं लोक ते बचारे थल्लै बी आई जंदे ते ओह् कच्चा मकान जे होआ सत्त रोज झड़ी लग्गी दी ऐ बरखा लग्गी दी तो कुसै दा छत पेई जाना कुसै दी दवारां पेई जानियां अज्ज जेह्ड़ी प्रधानमंत्री आवास योजना तैह्त सारे लोक पक्के मकानें दे थल्लै न तो बड़े खुश लोक न केह् आखदे न अस इस योजना दा बड़ा तहे दिल कन्नै शुक्रिया अदा करने आं कि असें गी प्रधानमंत्री दा कि जि'नें साढ़े इलाके दे बिच्च कोई मकान जेह्ड़ा कच्चा नेईं रेहा जेह्ड़े गरीब जेह्ड़े बड्डे लोक तो उ'नें बनाए गै बनाए दे हे जेह्ड़े छोटे लोक हे बचारे उ'नें उ'न्न कुऽत्थूं बनाने फ्ही जेह्ड़ा अपनी रुट्टी पैदा करनी जां मकान नेईं बनदा अजकल्ल ना ओह् साढ़े प्रधानमंत्री ने जेह्ड़ी मदद कीती तां जेह्ड़े इन्ने लोकें दे मकान जेह्ड़े फर्स्ट क्लास जेह्ड़े अज्ज पक्के बने होर बड़ा तहे दिल कन्नै शुक्रिया अदा करदे न लोक चलो अस बी करने आं इस इलाके दे के अस नेईं होर अज्ज जेह्ड़ी ऐ स्कीम कड्ढी दी ऐ प्रधानमंत्री ने लाडली बेटी पैह्लें ते बच्चियां लोग दिखदे निं है हे पैह्लें पैह्लें जमान्ना है हा चलो है हा ओह्दे बाद सिस्टम ऐसा बदलेआ कि बच्चियां जेह्ड़ियां नेईं कैसे नेईं लोक दिखदे रेह् अज्ज जमान्ना आई गेआ कि प्रधानमंत्री ने लाडली बेटी स्कीम कड्ढी जेह्दे नै बच्चियां अज्ज जेह्ड़ी ऐ दूर पुज्जा करदियां केह् आखदे बड़े बड़े आफिसर बना करदियां बड़े बड़े पढ़ाई कर चला करदी गौरमैंट देआ करदी ब्याह् दा खर्च देआ करदी हून ते ब्याह् तक दा खर्चा जेह्ड़ा ऐ लाडली बेटी स्कीम जेह्ड़ी देआ करदी अजकल्ल ते लोक खुश न बच्चियें बच्चे और बच्चियें च कोई फर्क नेईं ऐ जिं'दे बच्चे न होर जेह्दी बच्चियां न ओह् बी बच्चे गै न केह् आखदे मतलब लड़कियां जेह्ड़ियां बड़ी बड़ी दूर पुज्जा दियां बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जेह्ड़ी सब ओह्दा नाह्रा ऐ एह् साढ़े प्रधानमंत्री दा तो अस आखनें एह् जेह्ड़ी स्कीम जेह्ड़ी कड्ढी दी गौरमैंट ने ब्हौत बधिया स्कीम ऐ एह्दे नै बच्चियें दा बचाऽ होई गेआ ते ओह् अग्गें लड़ बच्चियां जेह्ड़ियां बड़ियां घट्ट हियां दिखदे निं है हे लोक दिक्खी अगर कोई कि'यां कोई कि'यां बच्चियें दी जेह्ड़ी ऐ जनम अंतर बड़ा घट्ट हा अज्ज लोक बच्चा होऐ जां बच्ची होऐ खुश न उं'दा जनम दिन बी मनाऽ करदे उं'दी नौकरी होऐ पढ़ाई बी चला करदी उं'दे बच्चें दी ब्याह् बी खुशी खुशी नै होआ दे प्रधानमंत्री ने जनम कोला लेइयै ते ब्याह् तक उं'दा जेह्ड़ा सारा जेह्ड़ा एह्दा खर्च जेह्ड़ी ऐ सरकार दिंदी केह् आखदी ते हून अजकल्ल लोक बड़े खुश न के अस न चलो बच्ची जम्मै जां चलो बच्चा जम्मै तां बी ठीक ऐ बच्ची जम्मै तां बी ठीक ऐ अस एह् सब साढ़े प्रधानमंत्री दा जेह्ड़ा एह् योगदान ऐ लोकें गी जेह्ड़ा ऐ इग्नोर कीता केह् आखदे नि होर बच्चे बच्ची च कोई फर्क निं बच्ची बी पुत्तर ऐ बच्ची बी पुत्तर ऐ कि असें गी होर लोक बड़े खुश न इस इस योजना पर अस बड़ा धन्नबाद करनें जेह्ड़ी लाडली बेटी ऐ ओह्दी जेह्ड़ी स्कीम गौरमैंट ने कड्ढी दी ऐ साढ़े प्रधानमंत्री ने कड्ढी दी ऐ अस बड़ा तहे दिल कन्नै शुक्रिया अदा करने आं होर होर इक नाह्रा ऐ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ थोह्ड़ा जेहा इक इक गल्ल है प्रभु के सरकार गी अस प्रधानमंत्री गी आखने आं अपनी सरकार गी आखने आं एह् अपने ऐल्ल जी गी आखने आं कि केईं लोकें दा बचैरें दा इन्ना खर्च आमदन नेईं ऐ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाना बड़ा मुश्कल औखा ऐ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाना बड़ा औखा ऐ सरकार गी चाहिदा कि असें इ'नें लोकें गी होर मदद करन ते जेह्दे कन्नै बच्चियां होर पढ़न इस बास्तै जेल्लै बेटी ऐ बेटी बड़ी होग बेटी पढ़ग बेटी अफसर लगग बेटी बचाओ अस बी सरकार दा ब्हौत धन्नबाद करनें असें जी बड़ी अच्छी स्कीम कड्ढी दी ऐ लेकन गरीबी दे कारण कुछ लोग जेह्ड़े बच्चियें गी नेईं पढ़ाई सकदे अज्ज ज'गा जगा गौरमैंट ने चलो सरकारी खोह्ल्ले दे न डिग्री कालज खोह्ल्ले दे न चलो बच्चियां उत्थै गै पढ़न शैह्रे च नेईं जान ग्राएं च गै जेह्ड़ा ऐ हायर सकैंडरी बनी दी ऐ डिग्री कालज बने दे न केह् आखदे बच्चियां इत्थै पढ़ी सकदियां अज्ज बच्चियां जेह्ड़ियां डिग्री कालज साढ़ै पढ़ा करदियां इत्थै एह् सब स्टेट गौरमैंट दा होर मोदी गौरमैंट दा जेह्ड़ा ऐ बड़ा सोह्ना जेह्ड़ा ऐ इक बनाए दा असें उ'नें डिग्री कालज बनाए दा ऐ हायर सकैंडरी बनाई दी बच्चे बच्चियां खु'ल्ले पढ़ा करदे पैह्ले जमान्ना एह् हा भाई बच्ची दो चार जमातां पढ़ी ते चलो जी कराओ जी ब्याह् केह् आखदे निं ऐ अज्ज बच्चियां जेह्ड़ियां दूर जा करदियां अफसर बनी दियां केह् आखदे निं बड़े बड़े लड़कें कोला ओह् जैदा अफसर बनी दियां एह् सब गौरमैंट दी मेह्रबानी ऐ तो जेह्ड़ी ऐ एह् सब स्कीम जेह्ड़ी ऐ मोदी सरकार दी ऐ मोदी सरकार दी जै जैकार हो